میرے باورچی خانے میں کئی طرح کے برتن ہیں جو کہ ہر چیز بنانے میں یوز ہوتے ہیں ویسے تو کچھ برتن بے کار بھی ہوتے ہیں جو کسی کام میں نہیں آتے لیکن وہ برتن بھی کبھی کبھی کچھ کام میں آ جاتے ہیں باورچی خانے میں بہت سے برتن ہوتے ہیں جیسے کہ بھگونے بھگونے بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے کئی طرح کے ہوتے ہیں اور توا ہوتا ہے چمٹا ہوتا ہے کڑھائی ہوتی ہیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں چمچ ہوتے ہیں کئی طرح کے اور کٹوریاں ہوتی ہیں گلاس ہوتے ہیں پلیٹ ہوتے ہیں یہ سب سامان کھانے وغیرہ میں کام آتے ہیں اور جو بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں کوکر بھگونا کڑھائی یہ سب کھانا بنانے میں یوز ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی کہ باورچی خانے میں مطلب ہوتا ہے ان کے بغیر تو کھانا بن ہی نہیں پاتا یہ بہت اچھی چیز ہے باورچی خانے کے لیے